असांजे कच्छ में घुमण लाइ जामु सारियूं जॻहियूं आहिनि जिते असां पंहिंजे महिमाननि खे वठी वञणु चाहींदासीं जीअं बचाऊ में मोगल धाम आहे उते माता जी जो दर्शन कराइणु वठी वञी सघूं वठी वेंदासीं स्वामी नारायण भुज में स्वामी नारायण जो मंदरु आहे उते वठी वेंदासीं जी ऐं मा कच्छ मांडवी में मांडवी बीच आहे विजय विलास आहे अंबे धाम आहे वि वि कारो डूंगर आहे धोरुड़ू जिते देश विदेश जा पर्यटक अचनि था त असां पंहिंजे महिमाननि खे उते बि वठी वेंदासीं उते बि वठी वेंदासीं ऐं हिन ध धोलावीरा आहे जी जीअं त पाकिस्तान में मोहन जो दड़ो आहे तीअं हिते धोलावीरा आहे असां पंहिंजे महिमाननि खे उहो बि ॾेखारणु चाहींदासीं इल राजा हिते विजय विलास पैलेस बि आहे मांडवीअ में उते वठी वञणु चाहींदासीं ऐं अॻियां वञूं त क कंडला जो हिकु पोर्ट आहे कंडला जे पोर्ट में बि अस जामु सारे टननि जा वापार थियनि था त असां उहो बि पंहिंजे महिमाननि खे ॾेखारणु वठी वेंदासीं हिते लखपत आहे नारायण सरोवर आहे माता जो मंदरु आहे हाजी पीर आहे हाजी पीर आहे न कोटेश्वर आहे अहिड़ियूं घणे ई सारियूं जॻहियूं आहिनि जिते असां पंहिंजे महिमाननि खे व ज़रूरु वठी वञणु चाहींदासीं ऐं अगरि नंढियूं नंढियूं जॻहियूं बि ॾिठियूं वञिजे त हिते हित न आदीसर तलाव आहे ऐं जोगणीनाथ माता जो मंदरु आहे अ अगरि पंचमुखी वॾो हनुमान जो हिकु मंदरु आहे उते बि असां पंहिंजे महिमाननि खे दर्शन कराइणु वठी वेंदासीं ऐं हिते जोगणीनाथ गांधी समाधी आहे ऐं अगरि अंजार में अचूं त अंजार में बि हिकिड़ो सुठो वॾो मंदरु मंदरु आहे ऐं जेसल तोरल समाधि आहे जिते माण्हू घणे ई घुमणु वेंदा आहिनि त असां बि पंहिंजे महिमाननि खे हुते ज़रूरु वठी वञणु चाहींदासीं हिन प्रकार असां पंहिंजे महिमाननि खे घुमाइणु वठी वञणु चाहींदासीं